जोधपुर जिला में मुख्य शिक्षा संस्थान बहुत सारे है जैसे कि उनमें से मैं कुछ ही बताती हूँ जैसे कि ऐश्वर्या कलेस आफ़ एजुकेसन लॉर्ड कंफ़र्ट पब्लिक इस्कूल जवाहरलाल नेहरू पब्लिक इस्कूल लेकिन उनमें से इनमें से या उनमें से जो गमेट व सरकारी विद्यालय जो सब हैं उनमें से थोड़ा फिस सस्ती है लेकिन जो वे सरकारी इस्कूल है उनमें से फीस बहुत ज़्यादा है लोगों ज़्यादा तरह के लोगों जो सरकारी विद्यालय है उनको पसंद करते है और यहाँ पर जो लोग होते है ओ थोड़ा मतलब सरकारी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देते है जैसे कि यू पी एस सी हो गया या आई आई टी जे ई हो गया ऐसे बहुत कुछ जो गमेट की द्वारा मतलब सरकार के द्वारा जो परीक्षा कर कर लोगों को लेते हैं बच्चों को लेते हैं उसी तरह के नौकरी को इन लोगों ने बहुत पसंद करते है